हलो अॼु मां तव्हांखे हिन शूज़ जे बारे में थो ॿुधायाव जेके ड्रुकण वारा असां जूता वरिता हुआसीं एॾा मतिलबु क़्वालिटी उनजी तमामु सुठी आहे रनिंग शूज़ हे अ हिकदमि एॾा मतिलब सॉफ्ट न उनखे काई पेरनि में दिक़तु अचे ऐं असांजे ड्रुकण करण में बि ॾाढी मतिलबु हिकदमि मुलायम जूता न काई पेर पेरनि में सूजन अचे या अ मु इहो मुहिंजो पहिरियों प्रोडक्ट हो खरीदण जो त भाई मां ॾाढो सुठो तमामु मां ॿियनि खे बि इहा ई सलाहु ॾींदुसि त तव्हां बि इहे ई वठो जूता ऐं हिन फलाणी कंपनीअ मां ॾाढा सुहिणा जूता आहिनि ॾिसण में रंग रूप में चाहे पाइण में पाइण में वरी न हूअ काई तकलीफ़ ई न थिए